हां राजस्थान के लोग किसी को चुनाव लड़ना हो तो वो या तो किसी विधानसभा में जाएगा या किसी होल्डिंग मीटिंग लगवाएगा या किसी बड़ी सिटी में काउंसलर के पास जाएगा और अपनी टिकट कंफर्म करेगा और टिकट नहीं मिलेगी उसको तो वह निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ़ से लड़ेगा फिर बाद में उसको टिकट देंगे और उसकी प किसी भी पार्टी में उसे जॉन कर लेंगे जीतने के बाद इस तरह नागरिक लोग मतदान में व्यवस्थाओं में भाग लेते हैं